چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو بائکرس کرتے ہیں میرے حساب سے یہ ہیں کہ اوور اسپیڈنگ کرنا رولس کو فالو نہیں کرنا ہیلمٹ یوز نہیں کرتے اسٹے اسٹینٹ کرنا جیسے آگے کا پہیا اٹھانا پیچھے کا پہیا اٹھانا اور چھوٹی عمر میں سب سے زیادہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسپیڈ اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں اور بنا لائسینس کے گاڑی چلاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے رولس کو توڑا ہے اور سگنل توڑ دیا اور اپنے دوستوں سے آ کر بتاتے ہیں کہ میں نے آج یہ کیا آج میں نے یہ کیا آج میں نے کیا اور فخر محسوس کرتے ہیں اس چیز پر اور اس میں میں کہ اور بولنا چاہتا ہوں جتنے بھی یہ بائیکرس ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو لائسنس بنوانا چاہیے اپنا